आं आं नेई दिक्खे हे में अज्जकल कु'न कोई तोड़िया लेइया हा बिना सनाने दे ते हां दिक्खगी में शैल शैल भेजगी तुंदे आस्तै

आ नीं तुसेंगी किन्ने क चाहिदे ह्म् केह् गल्ल ओह् केह् करने इ'न्ने चलो ठीक ऐ में दिक्खगी में जागी तुसें गी लेइयै दिक्खगी में शैल शैल भेजगी नेईं नेईं नेईं नेई भुं'ञां पेदे ओह् खाई ओड़दे जागत जागत खाई ओड़दे भुंञा पेदे होंदे नी जेह्ड़े ओह् जागत खाई ओड़दे आं आं दिक्खगी में जागी हल्ली बगीचे में गेईं नी जागत हे गेदे ओह् उ'नें आंदे हे में आखेआ में जैदा नीं कड्ढेओ हां ते ठीक ऐ दिक्खगी ना में जागी अज्जें गेई नीं ऐं दिक्खगी शामीं टाइम हां नीं होर कोई होर किश ठीक ऐ